खुदिया फोरनाव टेकनलजी आ खहा खालामदों रिल्स आरो इउटुब सर्थस फोरनि थाखाय मानोना बेफोरखौ बाहायबा गथ'फोरा बाहायबाय थानो लुबोयो माला माला सम आ बारग'लांओ बे नि माबा थाया बे खौ हमनो हाया माला माला सम आ बारग'लांयो आरो बेजों हाय लेखा फरायनायावहाय गोहोम खोलैयो